تیراکی کرنے میں بہت مجہ آتا تھا پہلے جو چھوٹے تھے دس چودہ پندرہ سال کے تھے ان ت میں تیرنے میں الٹا تیرنے میں بھی بڑا مجہ آتا تھا پیر سے ہنھوں سے الٹا تیرنا تیرتے تھے اس کے اس کے لیے آگے جاتے تھے مچھلی وچھلی بھی مارتے تھے دن دن پر وہیں پر تیرتے تھے پانی میں رہتے تھے سیکھتے تھے اور مجہ آتا تھا اللٹے تیرنے میں اس کے لیے اور آگے بڑھیا بڑھیا لگتا تھا دوست یار کے سنگ میں دو چار پانچ ہوتے تھے ان میں کھیلتے تھے اور تیرتے بھی تھے پوکھر میں پوکھر میں تیرتے رہتے تھے اور دو چار پانچ آدمی مل کو مچھلی وچھلی بھی مارتے تھے تیرتے تھے دو چار آدمی جو رہتے تھے ساتھ میں یار دوست ان سب سے سب سیکھتے تھے اور کھیلتے بھی تھے تو تیرنا بھی جانتے سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے ان کے لیے آگے کرتے رہتے تھے ان کا اور بچوں لوگ کو بھی سکھاتے تھے تیرنے کے لیے تیرتے رہتے تھے پوکھر میں مچھلی بھی دن دن بھر مارتے رہتے کبھی کبھی گھر بھی نہیں آ پاتے تھے اور مچھلی تیر مچھلی مارنے کے چکے میں تیر تیرنا پڑتا تھا ادھر ادھر وغیرہ ج الٹا الٹا تیرتے تھے اور ناک بند کر کو اگر پانی میں چلے جاتے تھے پانچ منٹ دو منٹ تک سانس لیتے تھے سانس لے نہیں پاتے تھے پانی کے اندر بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے بعد اوپر آتے تھے پھر پھر تیرنے لگتے تھے سانس لیتے تھے پھر نیچے چلے جاتے تھے پانی کے اندر پھر اس کے بعد نااک بند کر کو نیچے پانچ منٹ دس منٹ رک جاتے تھے پھر اوپر آتے تھے پھر الٹا تیرنے لگتے تھے پھر تیرتے تیرتے پانی میں پھر چلے جاتے تھے نیچے نیچے جانے کے بعد اس کے بعد پھر پھر اوپر آتے تھے پھر تھوڑا دیر تیر تیرنے لگتے تھے پھر دوز یار کو کہتے تھے